अ औ औ गायगोन गायगोन अ बेसेबांसो गायगोन नोंलाय

अ लोगोसेनो गायनोसै लोगोसेनो गायनिसैनो

लोगोसेनो गायनानै अ बिफांआ मोनबाय मोनबाय मोनबाय अ आंनाव सयस'थासो दं गलाप बिफांआ सयस' अ सयस' नोंनि एगस'बा हादस' जाहैबाय औ सयबिगा गायनिसै नङा होमबा सानैदोनो लोगो जानानै सयबिगा बारोसो अ थोगोन थोगोन थोगोन मोजांयै गायगोन मोजांयै जोङो आलो गोजोन खालामनानै एगदम थिखांखागोन हे अ मोजांबो मारकेटाव दाम मोनो बिराद मोजां बुसथु बेयो अ बहुद मोजां बुसथु जों सारिस' दुइस' थिनस' थाखा मोनबाबो लस गैया जों मिनथिबायना द्रायगना गायनानै जों फादा फादि खामनोसै मारकेटाव लांगोन फानगोन नङा होमबा अ फानगोन आरो जों सानैजों लोगोसेनो खेथि खामनानै खारेन्ट पस्टबो दङ खारेन्ट पस्टखौ अरदार खालामना दोनबाय आङो बेखौ अरदार खामना दोनबाय बि सायावनो गायगोन टायारबो होगोन सायाव टायार होगोन मोजाङै खामनोसै मोजाङै मावनोसै सानैदों नङा होम्बा नों रेदि जाबानो जाबाय नोङो खालि आं गबर सबर होना दोनबायना हा सा हना दोनबायनो खालि नों मालखौ लानानै मानसि सानैसो लानानै बास गायहैनोसै आरो सानैदो हो नों गाबोननिफ्राय ओंखारदो जोङो द्रागन गायबायनो गायबायनो आङो बरथ'मान नों बेस्थ' थानायखाय आं नोंखौ लिंथ'वाखै अ दे ओ दे दे